हांवें केल्लें जेवण घरान सगळ्यांक आवडटा सगलीं पळय जेन्ना सांगता हां बरें जालां आं तेन्ना एक ती उमेदूच वेगळी आसता हांव कोणाकूय हांवें केल्लो खंयचोय पदार्त बरे उमेदीन शिकयता तशें स्टेप बाय स्टेप करून दाकयता म्हणजे सगळे इनग्रेडियंण्स पळय कितें कितें साहित्य लागता तें हांव घेता आनी तेंकां सारकें करून दाकयता बाय पळय पयलीं तेल घातलें जाल्यार मागीर कांदो घालप मागीर टमाट घालप तोळसुवप तेजें कितें करता पळय तेजें डिपेंड ते तेंकां शिकयता प्लस तेंकां बरोवनूय दिता हांव आनी खरेंच म्हजी उमेदूय ती म्हाका आवडटा कोणी बरें जालां जेवण हीं उतरां आयकतगीर पळय कशें दिसता तशें तें तशेंच मनांतल्यान केल्लो पदार्त बी बेश्टो सुद्दां कर तो सामको एकदम बरो लागता रुचीक आनी आतां पळय सोशल मिडिया खूब फुडें पावल्या तेन्ना म्हज्या एक मनान कितें एक यू ट्यूब चॅनल ओपन करपाचो आनी यू ट्युबाचेर मागीर तुवें कुकींग चॅनल ओपन करप हां आनी तें कुकींग चॅनलाचेर तुवेंन सगलें तुवें तुजें कितें कितें तूं रांदता पळय तें डेली एक एक विडियो अपलोड करप एक एक विडियो घातली की ना मागीर खंनच्यान खंनच्यान पळय लोक पळयता अख्खे वर्ल्डासून लोक पयता न्हय आख्खे वर्ल्डाचे लोक पयतले आनी प्रत्येकाचे पळय जेवणाचे पदार्त वेगळे आसता करपाचें हें वेगळें आसता आगड विंगड पदार्त करता न्हय तितूंतल्यान सगले लोक ते टेस्ट करपाक शकतले तेयू करून पयतले तेंकांय आमचे गोंयचे पदार्त आवडटले तशें हांव करून सगल्यांक शिकोवपाची एक म्हाका उमेद आसा बरी